हेलौ औ हेलौ औ दे बुं औ औ आथसा ओं बेथ' नोंसोर जुदि कमफ्लेन खौ नोङो दा आंनो हरदोंबा आङो दे एक्सनखौ लागोन आरो जुदि नोंसोर माबायाबा मोनसे एप्लिकेसन लिरनानै जोंनि अफिसाव होफैबानो जाबाय नोंसोरो नङा नङा जोङो सारबे बो हरगासिनो खामोन बे सारबेखौ खालामहैदोंना खालामहैयाखै नोंसिनि सिम मा सारबे थांदोंना थाङाखै बिदिब्ला नोंसोरो मोनसे राहा ला मानि एप्लिकेसनखौ लानानै नोंसोरो रायजोयैनो एप्लिकेसन लिरनानै नोंसोरो जोंनि अफिसाव होनानै होफै अब्ला नोंसोर जों मोनसे बेब'स्था लागोन आरो बेब'स्था आथ' खालाम खानांगोन मोनसे रायजो फोरनि थाखाय जोंथ' बेबायदि दोननो हाया ना रायजोफोरनि खामानिखौ कमफ्लेन होनायाव दा एप्लिकेसनखौ नोंसोरो नैबे दिसि अफिसाव होफैबानो जाबाय खोनाबायना दे बिदिब्ला नोंसोर लानानै फैब्लानो जाबाय दे